میں نے مویشیوں میں بھینس کو میں پال رکھا ہوں اور میں اس کے چارے کے لیے جو صبح سے کام کاج کرتا ہوں دیکھ بھال کرتا ہوں اس میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اسے ہے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد میں کھیت لے کے جاتا ہوں وہاں اسے ایک گھنٹہ چراتا ہوں اس کے بعد میں لا کے باندھ دیتا ہوں پھر میں اس کا دودھ دوہتا ہوں اس کے بعد میں دو بجے کے قریب دو بجے سے پہلے گیارہ بجے اس کو چارہ دیتا ہوں چارہ لگانے کے بعد وہ ایک گھنٹہ چارہ کھاتی ہے پھر وہ لوگ آرام کرتی ہے اس کے بعد میں شام میں اس کے چارہ دیتا ہوں اور شام میں میں چارہ دینے کے بعد پھر میں اس کا دودھ دوہتا ہوں اور دودھ دوہنے کے بعد پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں رات بھر کے لیے پھر دوسرے دن سے دوسرے دن صبح بھی یہی شیڈول میرا چالو رہتا ہے تو میں اس طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اپنے مویشیوں کے لیے میں اپنے گھر میں ایک بڑی سی جگہ چھوڑ رکھا ہوں جس میں وہ لوگ رہتے ہیں آسانی سے اور وہ لوگ اسی میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کو چھت کے نیچے رکھتا ہوں گرمیوں میں ان لوگوں کا تھوڑا اسپیشل انتظام رہتا ہے گرمیوں میں میں کولر لگا دیتا ہوں ان لوگوں کے ہال میں اور سردیوں میں میں اوپر سے دھوپ اوپر ٹین ہٹوا دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو دھوپ ملتی رہے